ٹیکنالوجی کے بچوں پر نقصان دہ اثرات درج ذیل ہیں جسمانی صحت کے مسائل پیش آتے ہیں سوشل مواصلات کی کمی تناؤ اور انتباہ کی کمی اخلاقی اور فکری تشویشات بچوں کو نقصان سے بچانے کے لیے والدین کو منظم استعمال کی ترویج کرنی چاہیے ان کے ساتھی ہونے چاہیے تاکہ ان کی اشرافیت ممکن ہو براہ راست نشریات کو کنٹرول کرنا چاہیے اور معیاری تاثرات دینے والی تفریحات کو ترجیح دینی چاہیے ان کو تعلیمی اشتراک سوشل مواصلات اور جسمانی مشغلے مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی استعمال کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ بچے مناسب توانائی کا استفادہ کر سکیں